सङाय संनाय समाव जोङो एलपीजि सिलेण्डार बाहायनायाव जोबोथ सांग्रांथि जानो नांगौ जेरै जोङो सिलिण्डारखौ मोजाङै मोजां पजिशनाव दोन्नांगौ मोजाङै थानदा जायगायाव दोन्नांगौ आरो जेराव एलपीजिखौ दोनदों बे जायगाया मोजां भेनटेलेटेट एरिया जानांगौ जायखो जोङो सानलाइटनिफ्राय डाइरेक्ट सानलाइट गोग्लैनो होनो नाङा डाइरेक्ट गरम जायगा जोङो दो गोग्लैहोनो नाङा बे एलपिजि दोन्नाय जायगायावहा आरो जोङो माबा मोनसे बेबादिनो अर जोंनाय मेटिरियेलसफोरखौ खाथियावहा जाहा थाहा लानो नाङा एलपिजि बाहायनाय समाव आरो जुदि जोंहा एलपिजि सिलेण्डारा खालि जानानै दोङोबा बे खालि सिलेण्डारखौ जोङो माहाबा थानदा जायगायावहा जोङो दोननो नांगौ आरो बेबायदिनो लिगफोरखौ चेक खामनांगौ जोङो संनायनि सिगां न'वाव बाहायनायनि सिगां माबाफोर लिगकेसफोर दङ नामा बेफोरखौ जोङो चेक खालामनो नांगौ लिगकेस चेक खालामनो थाखाय जोङो माबा मोनसे बेबायदिनो फेफन गोनां मा होनो साबुन गोनां वाटार साबुनखोदों दैखोदों मिक्स खालामनानैहा जोङो लिग केसखौ चेक खालामनो हायो लिग चेक खामनायाव जोङो मालाबाबो मेट्सखौ बाहाय नाङा मालाबाबो दिस्लाइखौ बाहायनो नाङा जोङो बायदिनो एलपिजियावहा मा मा इकुयेप्टमेन्टफोर दङ बेफोरखो गासैखौबो मोजाङै मा होनगोन कारेक्टलि बाहायनो नांगौ आरो फाइ फाइनालि जोङो गेसखौ सेफलि बाहायनांगौ दर आरो विनद' जोंनि किट्सेननि दर आरो विनद'फोरखौ मोजाङै अपेनै दोन्नागौ प्रपार भेन्टेलेसनाव दोन्नागौ आरो मा होनगोन प्लासटिक्सफोर जोंब्लावग्रा प्लासटिकफोरखौ जोङो खाथि खालायाव दोन्नो नाङा खाथि खालायाव लांनो नाङा आरो जोङो जेथिया एलपिजिखौ बायो अब्लाबो जोङो मोजां बिदिनो मोजां मोजां फानग्रानिफ्राय बायनो नांगौ मोजां अट'राइस डिसट्रिबुथरनिप्राय आरो बायनाय समावबो जोङो मोजांहै पार्टफोरखौ चेक खामलाम खालामखानो नांगौ आरो